आं खामानि मावनाय समाव सोरबा आंनि खामानि मावनायावहाय सोरबा दावराव दावसि खालामनानै होफैब्ला आं बिखौ मोजां बाथ्रा बुंनानै एबा गियाननि बाथ्रा बुंनानै आं बेखौ बुजायनानै दोनगोन आरो आं आंनि खामानिनि फारसे आं गोसो होगोन आंनि खामानि मावनायाव गोसो होबाय थागोन जाय जेरैखिजाया नांलाया मानो आं आंनि खामानियाव गोसो होगोन सोरबा आंनि खामानि मावनायाव बेफोरबादि आरो फिन दावराव खालामना होफैयोब्ला बेखौ मोजां गोसोजों आं बुजायहरगोन आरो गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानै बेफोरखौ आं बिसोरखौ आं मोजां बुजायगोन आरो आंनि खामानि मावनायाव बेफोरबायदि डिस्टार्ब दा खालाम मानोना आंनि खामानि मावनायाव डिस्टार्ब जायो होननानै आं बुंगोन मानोना आंनि खामानिया देरसिन बेफोरबायदि नांलायबाय थायोब्ला आंनि खामानिया गोबां गोबाव सम जागोन आं खामानिखौ फोजोबनो हानाय नङा होननानै बुंगोन आङो गोबां खामानि दंबावो आरो बेफोरखौ मावजोबनो थाखाय आङो सिरि थानो हो आंखौ डिस्टार्ब दाखालाम मानोना आंहा गोबां मावनांगौ खामानि दं बेफोरखौ खोनासंबाय थायोब्ला आं खामानिखौ मावनो हानाय नङा बेनिखायनो नोंसोरो सिरि था आंनि खामानि मावनायाव दावराव दावसि दाखालाम अननानै सिरिथा होननानै बुंगोन मानोना आंनि खामानि मावनायाव जेन रावबो हेंथा दा होथों होननानै बुंगोन